भायर गांवा पेक्षा गोंयांत आरोग्य केंद्राच्यो सोयो खूब प्रमाणान बऱ्यो आसा अत्यायिक अवस्थेंत जशें की रोड ट्रॅफीक एक्सिडेंट किंवा अन्य खंयचेय एक्सिडेंट केसीस चडशे गोवर्नमँट हॉस्पिटलानूच कॅज्युलिटींत व्हरता थंय तुमकां फर्स्ट एड ऑर फर्स्ट एड किंवा आनी खंयचेय आवश्यक चिकित्सा आसा ती दिता गोवर्नमेंटाच्यो खूब सोयी आतां सुदरल्या एडमीट आसलेल्या रुग्णाक थंय जेवणाची सोय आसा फार्मासी फुक फार्मासी आसा तातूंत मुफट वखदांय मेळटा प्रायवेट हाॅस्पिटलांत सोयी तर सगळ्यो आसात पूण तशेंच बिलां वाडटात ते दर एक मनशाचेर आसा ताका खंयचें परवडटा तें सरकारी किंवा प्रायवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटलांत सुद्दां आतां प्रायवेटांत मेळटात त्योच सगळ्यो सोयी मुफत करून दिल्ल्यो आसा गोवर्नमँटान जशें आपल्याक परवडटा तशें आपणें आपूण चूज करूंक शकता सगळे कडले गोंय भरांत सगळे कडले दोतोर हे बरे आसात गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळे ही जी आसा ती सरकारी हॉस्पिटल आसा तशेंच सावथ गोवान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेंवूय एक आसा सरकारी हॉस्पिटलांत फकत एक म्हणटा तें खूब वेळ लायनीन उबे रावचें पडटा पूण तांच्यो सगळ्यो सोय सुविधा सगळ्यो बऱ्यो आसा एक फावटी तुमी पेपर रेजिस्टर पेपर केलो की कितलेय फावटी मागीर तपासपाक येवूंक शकता फकत पाशियेंस काडून लायनीन रावपाक जाय इतलेंच बाकी सगळें फूल तांचो स्टाफ आनी इतर सगळें दोतोर नर्स सगळे बरे आसा सगळे दोतोर आनी बाकीचो स्टाफ रोग्यांची बऱ्या पैकी काळजी घेता